हाँ मैम नमस्ते हाँ मैम यह हाँ मैम यह बताइए कि हमको पहले कहाँ जाना है घूमने

जहाँ फेमस हो वहीं बताइए वहाँ वहाँ

हाँ और कहाँ जाना है अच्छा और कहाँ जाना है

अच्छा और कहाँ हमारे साथ में हमारे पति हैं और हमारे बच्चे हैं और हाँ

और मैम बढ़िया बढ़िया स्थान बताइए

और कहाँ जाना है अच्छा ठीक है कल जाएँगे अच्छा ठीक है ठीक है वही कल की तैयारी है हम लोगों की जाने की हाँ नहीं ट्रेन से जाएँगे

हाँ गर्मी तो पड़ रही है लेकिन अब हमारे चक्कर ओक्कर आता है ना इसलिए ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं

चक्कर की दवाई खाते हैं फिर भी चक्कर आती है